ہم اپنے گھر کے آس پاس بہت سارے پودے لگاتے ہیں اور اس جیسے پودوں میں آم امرود انار اور لیچی اور پپیتے اتیادی کے پیڑ لگا اتیادی کے پودے لگاتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ تو یہ اچھے طریقے سے دیکھ دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور اس پودے کو لگانے کے بعد اس کا اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کرتے کر کرتے کرتے جب پیڑ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں چھایا دیتے ہیں اور ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے پودھوں کو لگاتے وقت سب سے اچھی جگہ پہ لگانا چاہیے جہاں پہ ہریالی بنی رہی اور ہم اس پہ اس پیڑ کو اسی دیکھ کسی اچھے طریقے سے لگاتے ہیں اور میرے گھر کے بغل میں ایک باغیچہ ہے اسی باغیچے میں ہم پیڑ کو لگاتے ہیں پودے کو لگاتے ہیں پودھے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں چھایہ دیتے ہیں اور پھول پتی پھل وغیرہ دیتے اس سے پراپت ہوتا ہے اور اور بیل کے پودے کو جب ہم لگاتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے بیل ہوتے ہیں جیسے آم امرود بیل میں پتی کے بیل تنا کے پھول کے بیل اتیادی کو ہم لگاتے ہیں جب بیل بڑی ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں بیل میں سے ہم ہم پھل توڑتے ہیں پھول توڑتے ہیں اور اس کا آنند لیتے ہیں پیڑ کو ہم بیل کے پیڑ کو زیادہ سے زیادہ لگا چکے ہیں بیل لگانے میں زیادہ ہی مزہ آنند ملتا ہے اور بیل کو زیادہ سے زیادہ لگاتے ہیں پچھلے سال ہم نے بہت سارے بیل لگائے اور اس میں سے بہت سارے بیل بیل کے پودے بیل کے پودے بیل کے پوے بڑھے جس سے بیل والے بیل بڑھتے بڑھنے بڑھنے سے ہریالی بنی رہتی ہے اور بیل کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ لگاتے ہم لگاتے ہیں اور اور اور چھوٹے چھوٹے قسم کے پودھے کو بھی لگاتے ہیں پودے لگاتے وقت جب پودے کے دیکھ ریکھ اچھی طریقے سے کرتے ہیں تو پودے بڑا جب پودے بڑے ہو جاتے ہیں یعنی پیڑ بن جاتے ہیں تو اس میں سے ہمیں پھل پھول اتیادی پراپت ہوتا ہے اور پودوں کے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ لگاتے ہیں ہم نے بہت سارے پودوں اور بیلیں کو اگایا ہے اور لگایا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ بیل ہم نے اگائے ہیں